जोंनि तिनालि बाजारावनो सानफ्रोमबो बाजार सोलिबाय थायो ओमफ्राइ मैगं थाइगं आबो सानफ्रामबो मोनबाय थायो आरो एखे दामावबो थाबाय थाया गोदो गोदो एसे खमावनो मोनोमोन दाथ' जों अनेख उन्दैनिफ्रायनो हाबा देरबाय लावबाय हाबा जाबोबाय दा बोथोरबो सोलाय लांबाय थाबाय दा हाथायनि मैगं थाइगं दामफ्रा बाजाराव बाराय जोब्बाय गासिबो मैगंफ्रानो थाव संख्रिफ्रानो बाराय जोब्बाय जों गोदो उन्दैआव एसे खम समनि मोनोमोन दाथ' नों गासिबो संख्रि थाव मैगं गासिबो जानाय निफ्रायनो गाननाय जोमनायसिम सोलियो जोबनांगौआ बिराद खस्थ' दाम बाराय जोबनानै थाइसे थायनैनि बुस्थु मोनला मैगं भिन्दि फवासे फतल फवासे बायबानो आसि थाखा सवाथोर थाखा दानि बाजाराव सामब्राम फ्रानो सललिस थाखा फनसास थाखा जायो गोदो बिस फसिसनि मोनोमोन आर दाथ' सफिं सफिंबो जाबाय सफिंआवबो सफिंआबो मोजां नोङो आजिखालि मानसिफ्रा अनेख बुस्थु लानो हायो गोसो बायदि नायनानै आंनि बाथ' मोजांआनो सफिंआ बासि बासि लानो हायो गोसो बायदि नायनानै मोनसे बाजारावनो गासिबो थाजोबा नालाय दा बेखायनो बयबो मोजां मोनो सफिंखौबो आंबो मोजां मोनो खिन्थु ओरैनो गासिबो बे सफिं जाजोब्बाय गासिबो जायगायावनो मैगं थाइगं लायनोबो हाथाय बाजार गोजान गोजान थांनांला दाना खाथि खालायावनो जाजोबसै बाजार फिसा फिसा दाम बाराबाबो नोङो उफाय गैया बायनानै जाजाबनांगौ जायो जाथारनांगौ जायो दंबावो गैयाबाबो नोङो दाम बारा होन्नानैबो जायालाबानो थानो हाला आजिखालि गथ' गथाइफ्रानो नागेरसै गोदोनि बायदि संख्रिजों बानलुजों जाला दाम बाराबाबो मैगंफोरखौनो लायनानै जाफै नांगौ जायो गथ' गथाइफ्रा आजिखालि ओंख्रि एवलु सावलु नङाबानो जाला दाम गोसाबाबो ओंखायनो लायनांगौ जायो गोदोफोरसो संख्रिफोरजोंनो जायोमोन आलु बाथोन सिफ्ले बायनानै जायोमोन दानि गथ'फ्राथ' जाला दाम बारा ना दाम खम मिथिला बाजार खरसा खालामनानै जाग्राफ्रासो मिथिसै दामफोरखौ ओंखायनो दा दानि बाजारजों संसार जानांगौआबो बुजिनांगौ जायो थाइसे थायनै सेब खालामलांनांगौ जायो गासिबो मारै सोलाय लांजोबो हमखो बोथोरफ्रा दामफ्रा बेफोरखौ साननानै संसार जानायाव थाखा फैसाफोरखौबो एसे सेफथि खालामनांगौ जायो ओंखायनो नों सबसमाय ओंख्रि सोरांबानो हाथाय बाजार जाहैनांगौ दाम दामफोरखौबो गिनानैबो थानो हाला बेखायनो दा बयबो एसे गाव गावनो फैसाफोरखौबो सेफथि खालामनानै संसारखौ जानांगौ जायो संख्रि बानलु बारायनायनि थाखायनो बुजिनांगौ जायो जानला मोनला बायला जाला थाखा फैसाफोरखौबो नों सानफ्रामबो दिने दिने ओंखाम ओंख्रिनि थाखायनो फायसा बाहायनांगौ जायो नोंङो थाव एक लिटार आलु सेरसे लायबानो आजिखालि बिराद खरसा जायो दाउ अमा बाराय जोब्बाय नोङो सानफ्रामबो बाजार जानांगौ